یس میں ایمزون سے بول رہا ہوں آپ بتائیں آپ کی میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں یس اچھا آپ نے ایک فون آرڈر کیا تھا آپ نے ایک فون آرڈر کیا تھا اس کا جو پے کرنا تھا آپ کو آن لائن پیمنٹ بتا رہا ہے اور آپ کو لینا ہے کیش آن ڈلیوری میں جی سر اوکے سر اچھا سر میں یہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ آپ نے یہ فون آرڈر کب کیا تھا اوکے اور آپ نے لوکیشن اور یا مطلب وہ ڈیٹیل کہاں کا دیا تھا پتا ایڈریس لوکیشن آپ کا یس یس یس یس وہ اسلامک یونیورسٹی جو ہے دار العلوم دیوبند اس کے سامنے جو اجمل پرفیوم ہے اوکے اب تو سمجھ گیا سمجھ گیا اوکے سر اچھا اچھا تو آپ کا اوہ نہیں سر ایسا ایسا کوئی ضروری نہیں کہ آن لائن ہی پیمنٹ کرنا پڑے کیش کا بھی آپشن ہوتا ہے ہم آپ کے لیے ٹرائی کریں گے آپ ہمارے کسٹمر ہیں آپ کو ہم سہایتا پیش کریں گے اوکے سر ہاں ہوتا ہے ایسی سیٹنگ ہوتی ہے کہ آن لائن ہی پیمنٹ کسٹمر کو دکھایا جاتا ہے اگر کسٹمر جیسے آپ نے پرسنلی ہم سے کنٹیکٹ کیا تب ہم آپ کے لیے ایسی سودھا اپلبدھ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیش ہی پیمنٹ آپ سے لیا جائے اوکے اوہ ضرور کروں گا اور اوکے سر یہ فون کون سا تھا آپ کا پرو اچھا کیا پرائز تھی اس کی اچھا سولہ ہزارپڑتا ہے اوکے سر تو پورا پیمنٹ آپ جو ہے کیش ہی کرنا چاہتے ہیں پوری پیمنٹ اوکے سر تو سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ اپنے فرینڈ سے ہیلپ لے سکتے ہیں کیش کر کے آن لائن پیمنٹ کرنے میں اوکے سر اوکے سر اور سر میں آپ کیا ورکر ہیں بزنس مین ہیں کیا ہیں آپ اوہ اچھا اچھا یہ ایشو ہے اس لیے آپ اتنے اتنی پیمنٹ ایک ساتھ نہیں کر سکتے آن لائن اوکے اوکے سر آپ بے فکر رہیں اوکے اوکے سر آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے لیے ہم ساری سودھا جو ہے اپلبدھ کریں گے اور آپ کو کیش ہی پیمنٹ کا ہم جو ہے سویدھا دیں گے اوکے سر اوکے ڈن اوکے